जी हमरा यहाँके संस्कृति बहुत निमन छलै काहेकि यहाँके जेन्टस लोक धोती कुर्ता ई सब पहिनै छै किएक कि यहाँके परम्परा यही छलै आओर औरतो लोकनि साड़ी सलवार सब पहिनै छै किएक कि यहाँके परम्परा है यही आओर नीक लगै छै साड़ी सलवार पहिननेसँ कल्चर ठीक लगैत रहलै यही सब ठीक है यहाँके कल्चरमे बहुत गहना पहिनै छलै जो गहना हमारे यहाँके महिलायैं सब किछु निमनसँ पहिनले अपन वस्त्र भी लड़किया सब भी यहाँके सलवार सूट सब पहिनले रहै यही सब ठीक छलै धोती साड़ी सब यहाँके कल्चर छलै